कि जेह्डियां बमारियां औंदियां न ते अगर अस बमार होई जाह्चै जे जि'यां खांसी होई जा जां बुखार होई जा एह् अस घर बी मतलब घरेलू घर बी अस ठीक होई सकनेंआ घर अस अपनी दोआई मतलब अपना देसी नुस्खा करियै ठीक होई सकने आं जि'यां खांसी खंघ होई गेई काढ़ा बनाइयै अस पीन्ने आं ते खंघ नेईं होंदी ऐ जां बुखार होई जा बखार बी घर खत्म होई सकदा ऐ लेकिन केईं बमारियां बड़ी सारियां बमारयां होंदियां ओह् जेह्ड़ियां अस घर बी देसी देसी पुआ कन्नै देसी देसी देसी दोआइयां कन्नै अस ठीक होई सकने आं अगर लेकिन एह् होंदा ऐ कि असें हास्पिटल बी जानें दी जरूरत पौंदी गै अस्पताल जानें दी जरूरत पौंदी गै लेकिन हास्पिटल अस्पताल बी जाना पौंदा ऐ अस अपने घर मतलब जो एह् ऐ घर देसी दोआई कन्नै ठीक होन्ने आं केई जेह्ड़ियां बमारियां मतलब होर जेह्ड़िया मतलब केईं हास्पिटल ठीक होंदियां केईं देसी दोआई खलांदे न देसी दोआई कन्नै बी जेह्ड़ी बड़ी गै बड़ी मतलब हास्पिटल दा ठीक होनी होऐ ओह् बी देसी दोआ कन्नै होई जंदी ऐ जरूरी निं कि असें हास्पिटल जाना गै जाना हास्पिटल कोला देसी दोआई ऐ जेह्ड़ी ओह् ठीक होंदी ऐ ओह् जैदा चंगी होंदी ऐ हास्पिटल दियां दोआइयां न जेह्ड़ियां खरै कदूं दियां होनियां लेकिन जेह्ड़ी देसी दोआई ऐ एह्दे कन्नै तौले फर्क होई जंदा ऐ देसी दोआई ऐ जेह्ड़ी एह् बड़े घट्ट जगह् थ्होंदी ऐ एह् जैदातर जेह्ड़ी ग्रांऽ ओह् देसी दोआइयां बनांदे न ते आखै कोई डाक्टरै कोल कोई देसी दोआई नेंई थ्होंदी ऐ लेकिन देसी दोआई ऐ इक बार खागे ओ तां फर्क अगर तुसें ई जकाम ऐ देसी देसी ऐ देसी अगर कोई दोआई ऐ ओह् खानी फर्क साढ़ा केह् सनांऽ मतलब साढ़ा उद्धर ऐ मेरी बूजी दे रिश्तेदार न ओह् न देसी दोआई बनांदे न बजुर्ग न देसी दोआई बनांदे न ओह् हून बुड्ढे होई गेदे न अते मेरी बूजी ऐन जेह्ड़े ओह् अपने जागतें ई अस्पलाल घट्ट गै लेइयै जंदे न उ'ऐ देसी दोआई जेह्ड़ी उ'नें बनाई दी होंदी ऐ उ'ऐ खलांदे न ते ओह् दोआई उनें ई खंघ होग जकाम होग बखार होग ओह् दोआई खाली इक बार खानी ठीक होई जंदे निक्के होंदे कोला लेइयै एल्लै धोड़ी ओह् दोआई खा दे न ते ओह दोआई ऐ इक दो बार में बी खाद्धी ऐ में मी ते जकाम चलदा रौंह्दा ऐ लेकिन बड़ियां दोआइयां खाद्धियां लेकिन जेल्लै दी देसी दोआई खाद्धी दी ऐ कोई जकाम निं आया ऐ ते खंघ बी नेईं होई ऐ मेरे बड्डे भ्राऽ असें गी खंघ जेह्की में बी उ'ऐ खाद्धी देसी दोआई ऐ ते बड़ी गै घट्ट थ्होंदी ऐ ते एह् में अपनी बूजी कोला लैती ही ते ओह् खाद्धी ही में ठीक होई ते उ'ऐ अगर अस अस्पताल जंदे हे अस्पताल जाइयै ते पंजे छें सवें दी जेहड़ी दवाई देनी ही लेकिन देसी दोआई ऐ जेह्ड़ी देसी दोआई देसी दोआई दी गरैंटी ते होंदी गै होंदी ऐ कि ओह्दे नै फर्क होई जाना ऐ लेकिन जेह्ड़ी एह्दे कन्नै बी होई जंदा फर्क फर्क होंदा ऐ एह्दे कन्नै बी लेकिन देसी दोआई जेह्की ऐ दकानां आह्लियां दोआइयां ओह्दे अग्गें फेल न जेह्ड़ी असें दोआई देसी दोआई लेदी देसी दोआई ठीक ऐ